सोलोंथाइ साख्रि मावनाय आरो समाजारि थाथाइनि बिथिङाव क'क्राझार जिलानि आयजोफोरनि सिगाङाव नुजानाय जेंना आरो आखुफ्रा जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव माखासे हिनजाव माहारिखौ बा आयजोफोरखौ हिनजावनि फिसा मालायनियावहाय मालायनि न'खराव हाबा जाहैखागोन बिबादि मोनसे साननायफोरखौ लानानै माखासे सोलोंथाइ बिथिङावहाय दावगानायखौ होबथानायखौ नुनो मोनो आरो साख्रिनि बिथिङावहायबो बिदिनो माखासे फरायनो मोनैनि जाहोनाव माखासे नांगौखिनि सोलोंथाइखौ मोनैनि जाहोनाव साख्रि मावनाया मावनायाव माखासे जेंनाफोरा नुजाथियो बे बेफोरखौहाय जोंनि क'क्राझार जिलानि गेजेराव नुनो मोनो जे हिनजावनि फिसाखौ बा आयजोफोर आयजो माहारिखौ जे गादबना दोननाय नासयनाय बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनो जे जोंनि आयजो माहारि बा आयजो आरो हौवाफोरनि हिनजाव आरो हौवाफोरनि गेजेराव जे माखासे समानथि थानाय समानथि बा बेफोरखौहाय नांगौ बेखायनो जों साफ्रोमबो दायो साफ्रोमबो हौवासाफोरखौ जेसेबां एसेबांखिनि सोलोंथाइ होनाय होयो एबा साख्रि मावनो थाखाय होयो बेफोरबादिखौ जों आयजो माहारि बा हिनजाव हिनजावफोरखौबो बेफोरबादि समानथिखौ होनांगौ जेराव गासैबो गासैबो साननायफ्रा एखे समान गासिबो गासिबो साननो हानाय फरायनो हानाय मावनो हानाय गासिनाबो समान थायो बेखायनो बेफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय मोजां मोनसे परिबेसखौहाय लाबोनांगौ